فیس بک انسٹاگرام یا ٹوئٹر یا اور بھی دیگر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ واٹس اپ ہے یا ٹیلیگرام ہے یہ میرے لیے خبروں کی اپڈیٹس حاصل کرنے کا کافی حد تک ایک اہم ذریعہ بن گیا ہے ہمارے خاندان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خبروں کی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ان ساری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں کوئی فیس بک کا استعمال کرتا ہے کوئی انسٹاگرام کا یوز کرتا ہے کوئی ٹوئٹر یوز کرتا ہے بہت سارے لوگ تو واٹس اپ گروپ بھی بناتے ہیں جس سے خبریں مل جاتی ہیں اور میرے خیال میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یا بہت سارے ویب سائٹس یا بہت سارے ایپس ایسے ہیں جوکہ خبریں حاصل کرنے کے لیے قابل اعتماد ہوتے ہیں اور کافی حد تک ان میں سچائی بھی ہوتی ہے لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں اور ہم لوگوں کو جھوٹی خبریں جھوٹی خبروں کے بارے میں بتاتے ہیں تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے چاہے وہ یوٹوب ہو یا واٹس ایپ ہو یا پھر فیس بک انسٹاگرام بغیر بھروسہ کے کسی پر بھی اعتماد کرنا ضوری نہیں ہے تو اس سے ہم لوگوں کو بچنا بھی چاہیے لیکن خبروں کی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے یہ بہت ہی اچھے اور اہم ذرائع مانے گئے ہیں آج کے دور میں